جی ہاں میں بہت سے چھوٹے کاروباروں کے بارے میں جانتی ہوں جیسے کہ گلی میں ریڑھی لگا کر روڈ پر لے ریڑھی لگا کر لوگ سیب بیچتے ہیں آلو بیچتے ہیں سبزیاں بیچتے ہیں ٹی شرٹس بیچتے ہیں شرٹس بیچتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں اپنی پرورش کرتے ہیں اور مخصوص کاروبار وہ ہیں ان کے بارے میں بھی میں جانتی ہوں وہ کاروبار جیسے کہ جنرل اسٹور وہاں پر دال ملتی ہے چاول ملتے ہیں آٹا ملتا ہے ارہر کی دال مسور کی دال وغیرہ وغیرہ ایسے بہت سے سامان وہاں پر ملتے ہیں میرے گلی میں ہی بہت سے ایک انکل نے چار پانچ سال پہلے ایک اپنی چھوٹی سی دوکان کھولی تھی جو اب بہت بڑی ہو گئی ہے شروع میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے سامان رکھے اب وہ بڑے بڑے سمان رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی ضرورتوں کا سامان اس انہیں سے لیتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ترقی کریں